अपने उत्तर प्रदेश भारत में यहाँ पर दाल रोटी मतलब चावल सब्ज़ी हरी भाजियाँ ये सब हम लोग मतलब खाते हैं और यहाँ का हमारे देश का पहनावा है मतलब पहनते हैं साड़ी जीन्स और सूट सलवार दाल चावल कुर्ता पाजामा और यहाँ का मतलब रहन सहन हमारे देश का अलग है और अगर दक्षिण में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग सिर्फ़ साड़ी पहनती हैं वहाँ का खाना पीना अलग होता है हमारे भारत के जैसा नहीं होता है वहाँ पर खाना पीना लोग सिर्फ़ इडली डोसा वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ये सब खाते पीते हैं और वहाँ का रहन सहन हमारे देश से अलग है और हमारा देश अलग है वहाँ का खान पान भी अलग है हमारा खान पान भी अलग है वहाँ के देवी देवता के पूजा पाठ वो लोग अलग तरीक़े से करते हैं हमारे यहाँ अलग तरीक़े के हमारे भारत में मतलब अलग तरीक़े में किया जाता है जो कि वहाँ पर दक्षिण भारत के जो रहने वाले हैं उन लोगों का अलग तरीक़े से रहना अलग तरीक़े का खाना पीना इडली डोसा और सारी ज़्यादातर वहाँ पर महिलाएँ साड़ी ही पहनती हैं और हमारे भारत में हैं यहाँ पर सूट जीन्स सलवार कुर्ता पाजामा और बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो कि हमारे लड़कियाँ बच्चे हर एक लोग मतलब पहनते हैं और दक्षिण में है जो वहाँ पर सिर्फ़ साड़ी का पेहनावा ज़्यादातर महिलाएँ करती हैं वहाँ की वेश भूषा अलग है वहाँ का रहन सहन भी अलग है वहाँ का खान पान भी अलग है वहाँ पर इडली डोसा ज़्यादा खाया जाता है वहाँ का इडली डोसा फेमस भी है और हमारे देश का जो है दाल चावल रोटी हरी सबज़ियाँ भाजी और हमारे यहाँ देवी देवताएँ जैसे पूजा दुर्गा मैया क जन्माष्टमी मनाया जाता है दुर्गा पूजा किया जाता है और दिवाली होती है हर एक चीज़ मतलब अलग तरीक़े की होती है वहाँ पर जो है मतलब अलग तरीक़े से किया जाता है इसी लिए वो दक्षिण का अलग रीति रिवाज है वहाँ का मतलब रहन सहन अलग होता है और हमारे यहाँ का रीति रिवाज और यहाँ का रहन सहन अलग होता है हमारे यहाँ लोग अपने मर्ज़ी से हर चीज़ पहनते ओढ़ते हैं वहाँ पर भी मतलब महिलाएँ धोती ही पहनती हैं वहाँ का खान पान अलग है